नारियल हमरा भारतमे नारियल हमरा भारतमे जे छै ने ओ केरल साइडमे बहुत बहुत बहुत भऽ रहल छथि हुनकर खेती जे छै नारियलके खेती जे समुन्द्र साइडमे अधिक भऽ भऽ रहल छथि आओर नारियलके अलग अलग किस्म जेना कि तेल नारियलके बनि रहल छै नारियल नारियलके यानि लड्डू नारियलके बेसनसँ बहुत किछु नारियलके बनि रहल छै मसाला मसाला केरलके प्रसिद्ध रङ्ग बिरङ्गके मसाला केरलमे राज्य केरल राज्य ओकर केरलके राजके बिशेष बर्णन कयल जाय मसालाके लेल बहुत प्रसिद्ध छै केरल हमर हमर देशमे केरल जे मसालाके लेल बहुत प्रसिद्ध यऽ रङ्ग बिरङ्गके मसाला इलायची लोंग दैक्षनी सभ ओहो ओ केरलेमे पाओल जाइया आओर केरल मसालाके लेल प्रसिद्ध यऽ चीनी चीनीके कटोरा जे छै ने हमर उत्तर परदेशके कहल जाइ छै चीनीके कटोरा उत्तर परदेशके कहल जाइया ओ उत्तर परदेशमे चीनीके खेती बहुत बहुत बहुत अधिक सँ अधिक भऽ रहल छथि ओतऽ चीनीके मील सभ बहुत बहुत यऽ आओर बहुत बहुत किसान लोक चीनीके यानि ईख ईख ईखके खेती कए कऽ आओर चीनीके उत्पादन मील तक पहुँचाबै छथि आओर चीनीके से ने फैक्ट्रीमे चीनी बनाकऽ आओर बहुत देश बिदेशमे हुनकर पार्सल कयल जाइत छथि चीनी सभ पूरे भारतमे कि पूरे इण्डिया इण्डिया से लेकर आओर पूरा बिदेश तक चीनी हमर भारतके चीनी जा रहल छथि बहुत अच्छा सँ अच्छा किस्म के चीनी बनि कऽ उत्तर परदेश हमर चीनीके लेल अच्छा मानल जाइ छथि